हमारे यहाँ बेसिकली कढ़ी बनाई जाती है या कढ़ी बहुत अलग तरीक़े से बनाई जाती है कढ़ी में आमतौर पर लोग कढ़ी का तड़का सीधे ही कढ़ाई में लगाते हैं पर अमारे यहाँ कढ़ी बना कर उस में अलग से एक दिया ले कर दिए में हल्का तेल ले कर उस में राई और ज़ीरे का बघार लगाया जाता है थोड़ा सा नीम पत कढ़ी पत्ता भी डाला जाता है जिस से हमारे यहाँ मीठी नीम कहा जाता है जिस से कढ़ी का स्वाद बढ़ जाए इसके अतिरिक्त कढ़ी में आमतौर पर आप देखेंगे तो आप को नमकीन बूंदी देखने को मिलेगी पर हमारे यहाँ हमेशा फीके पकोड़े डाले जाते हैं जिस से कढ़ी का स्वाद और अधिक हो कढ़ी इस कढ़ी को यदि हम बिना घी की रोटी बिना अथवा बिना बटर की रोटी के साथ खाएंगे तो ये ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी और ज़्यादा आप को आकर्षित करेगी